नमस्ते तौ खुलवाओ खुलवाओ मदद करब बताओ तौन मदद कई देय

हाँ तौ सब मदति करब हम बताओ पैसा देंगे हाँ बनवा देव बच्चन के आने जाने की रास्ता बनवा देव हाँ नाली पानी लाएट बताओ तो इंतजाम कई देव औ बस गाड़ी के इंतजाम कई देव सब बनवा देव सब बतायो एक हफ्ता बाद पैसा दई देव ठीक जल्दी कोशिश करब ठीक ठीक जल्दी कोशिश करब जल्दी दई देव पनिक टोंटी लगवा देव औ वा हमार जिम्मेदारी जल्दी स जल्दी और कोई व्यवस्था रास्ता बनवा देव ठीक ठीक दो तीन दिन मा चालू करा देव हाँ सही बात आसानी हुई गई चा सब जहाँ जहाँ बतायो तहई तहां हम व्यवस्था कई देव सब तुम अपना स्कूल खोलो जल्दी दई देव बहुत जल्दी तुम अपना स्कूल खोलो बारह पद्रह लाख नहीं तो कुछ कम करो हम व्यवस्था कई देव हो पाएगा ठीक करी देबय नमस्ते